हैलो सर में साईकिल खरीदना चाह्नां इक्क कोई बजट साईकिल दस्सो आं सर कोई बजट साईकिल दस्सो आं सर मेरा बजट पंज ज्हार ऐ ते में आंदा होंदा कॉलेज़ हीरानगर ते साईकिल थ्होई जा बजट च ते स्हेई गल्ल ऐ ते केह्ड़ी जगह थुआढ़ी दुकान केह्ड़ी जगहा थुआढ़ी दुकान आं में लाना शामीं धोड़ी चक्कर दिक्खने आं शुक्रिया सर थुआढ़ा अंजी बिलकुल बिलकुल आं में आना ते दिक्खना अगर मेरा बजट एक्सटैंड होई सकदा ते

शुक्रिया सर अ